हमारे जीवन में हमारी संस्कृती का बहुत महत्व है क्योंकि हम भारतवासी हैं भारत में संस्कृतियों को बहुत ही महत्पूर्ण स्थान दिया गया है और इसी कारण से भारत को संस्कृतियों का देश कहा जाता है संस्कृतियों का देश कहे जाने वाले भारत में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं यहाँ पर सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है कहा जाता है कि रोज़ सुबह सूर्य देवता को जल देने से हमारी आधे से अधिक दु ख दूर हो जाते हैं और माथे पर कुमकुम लगाना एक बहुत ही अच्छा संस्कृति है क्योंकि माथे पर कुमकुम लगाने से मन की सारी अपवित्र मिट जाती है पूजा करने के लिए मंदिर या दरगाह जाना यह तो अपना अपना मन होता है यदि आप के मन में ही श्रद्धा है तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं